حیدر آباد کے مشہور مقامات ہیں گولکندہ فورٹ یہ محکمہ جو قدیم حصّوں کی تاریخ اور خوبصورت مناظر پر مشتمل ہوتا ہے اُس کا قدیمی اور مشہور ماحول دورہ کنندگان کو متاثر کرتا ہے اور اِسی طرح سالار جنگ میوزیم یہ میوزیم وسیع اور تاریخی تاریخیات کے مجموعے کو نمایاں کرتا ہے جو کہ مختلف اقسام کے آرٹ و اشیاء کو شامل کرتے ہیں اور اِسی طریقے سے حیدرآباد ضلعے کے مشہور پارکوں میں ایک آتا ہے نہرو زولیجیکل پارک یہ حیدرآباد کا ایک بڑا زولیجیکل پارک ہے جس میں مختلف قسم کے جانور شامل ہوتے ہیں اور لوگ اپنے وقت کا لُطف اُٹھاتے ہیں آ یہاں پر جا کر اِسی طریقے سے لمنی پارک ہے یہ جگہ شہر کے ساحل کے قریب واقع ہے اور اِس میں جھیل چھوٹی بوٹوں کا سفر اور پتوں کا مشائق قوس شامل ہوتے ہیں اِسی طریقے سے حیدرآباد میوزیم بھی مشہور ہے اِس میوزیم میں شہر کی تاریخ فن اور ثقافت کے اثرات پر مبنی مختلف مصنوعات شامل ہوتے ہیں